السلام علیکم ورحمتۃ اللہ وبرکاتہ میں ناز فاطمہ مدھونی بہار سے بات کر رہی ہوں جی کیا میری بات عرفان جی سے ہو رہی ہے جی جی کیا پین کارڈ سروس سینٹر سے آپ بات کر رہے ہیں

سر مجھے ایک نیا لینڈ لائن نمبر اپ ڈیٹ کرنے کے سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی کیا آپ مجھے یہ جانکاری دے سکتے ہیں کہ نیا لینڈ لائن نمبر اپ ڈیٹ کرنے میں کون کون سے کاغذات کی ضرورت پڑتی ہے جی جی پین کارڈ ہاں ہاں وہ ہے میرے پاس جی آدھار کارڈ بھی ہے جی جی وہی موبائل نمبر جی سر تو یہ سارے ڈاکومینٹس آن لائن بھیجنا ہے یا پھر آف لائن جی دونوں طریقے سے ہو سکتا جی تھینک یو سر سر اس میں کچھ پیسہ بھی لگتا ہے کیا جی پندرہ روپیے اچھا تو میں آن لائن دے سکتی ہوں نا اوکے سر